بہار میں اہم تہوار عید الفطر عید مسلمانوں کا ایک خاص بڑا تہوار ہے عید کے دن سبھی سبھی مسلمان عیدگاہ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اس دن اور نماز ادا کرنے کے بعد سبھی ایک دوسرے سے گلا ملتے ہیں اور عید کا مبارک باد دیتے ہیں سبھی کے اس کے بعد سبھی کے گھروں میں مٹھائیاں ہوتی بنتی ہیں بہت بہت طرح کے پکوان مٹھائیاں جلیبیاں اور بہت سارے پکوان بنتے ہیں اور بچوں کو اس دن کبیر کا دھن یعنی کہ عیدی دی جاتک ہے عید کے دن اگر کسی مسلمان کو کسی سے تکلیف ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں اور اپنی کینہ کو دور کرتے ہیں عید اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ رمضان کے تیس روزے روزے ختم جو ہوتی ہے جب مسلمان رمضان کے تیس روجے رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی خوشی میں ایک دن رکھا ہے جس کا نام عید ہے

عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں کہ سبھی بچے بوڈھے جوان سبھی خوش سب سبھی خوشی مناتے ہیں عید کے دن مسلمان فطرہ غریبوں کو غریبوں کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اپنے گاؤں میں جتنے بھی غریب آدمی ہیں اس کو اپنے یہاں بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اور عید کے دن پورے سماج میں ماحول میں حتیٰ کہ پورے انڈیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں

مسلمان کا ایک خاص اور بڑا تہوار ہے کیونکہ عید جو ہوتی ہے وہ رمضان کے تیس روزے رہنے کے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دن عطا کیا جس کا نام عید ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں آتے ہیں نہیں رکھتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے عید بہت ہی خوشیالیوں کا تہوار ہے